जी बिहारक सामने जेना अपने कहलियै कि कोन कोन व्यापारिक चुनौती या मु मुद्दा छै एक्चुअली हम अपने व्यापारसँ रूचि राखै बला छी हम कम्पनीमे सेल्स एडवाइजरके रूपमे अपने वर्को करैत छी आओर अपना प्रसनलो किछु बिजनेस अछि व्यापारमे बहुत जादे चुनौती अखन बिहार कऽ अन्दरमे व्यापार करबाक लेल बहुत जादे चुनौती छै बहुत एहन जगह छै बहुत एहन चीज छै जाहि चीज कऽ बारेमे हम अहाँ अपने लोकनि सोचिओ नहि सकैत छियै तकर मुख्य रीजन तऽ तकर मुख्य कारण ई छै कि अपना बिहारक चाहे अपना मिथिलाके राजनीति जे भ्रष्टाचारक चरम पर छै एकर सीधा सम्बन्ध छै एकर सीधा सम्बन्ध छै बिहार कऽ व्यापारसँ एकर सीधा सम्बन्ध छै बिहारमे जे पनपैत व्यापारी मानसिकताके लोक व्यापार मानसिकताके लोग जे छै पनपैत जे सोचि रहल छथि कि आगामी हम किछु दिनमे हम कोनो बिजनेस कर कोनो व्यापार करी कोनो व्यापार कऽ बुनिआद राखी लेकिन ओ चाहियो कऽ नहि कऽ रहल छथि आइ किएकि व्यापार अपना एहिठाम बहुत जादे बढ़ि चढ़ि कऽ नहि छै या फेर नहि कोइ कऽ रहल छथि चाहे ओकर कारण जे भी होइ तकरे ई सभसँ बड़का कारण छै कि लोग अपना अहिठामसँ बहुत जादे पलायन कऽ रहल छथि आओर कतहुँ भी लोग अगर एगो नौकरी कऽ अगर इच्छा राखैत छथि तऽ कतहुँ ने कतहुँ ओकर एगो पीछामे जे कहबै एगो ओकरा विपरीत केओ ने केओ व्यापार कऽ रहल छथि एगो व्यापारी दश आदमी कऽ नौकरी दऽ सकैया लेकिन किएकि अपना अहिठाम व्यापारे नहि छै सीधा सङ्केत छै कि लोग व्यापार करै कऽ व्यापारमे इच्छा राखैत नौकरी करै कऽ लेल बाहर चलि जाइत छै आब किएकि अपना एहिठाम पर्याप्त जगह तऽ छै लेकिन मानसिक स्थिति एहन नहि छै चाहे ओ प्रतिभा कऽ उभारल नहि गेलैया आइ तक या फिर एगो मानसिकता भऽ गेलैया बहुत पहिलेसँ कि अगर किछु करबाक छै जिन्दगीमे तऽ नोकरियेसँ कऽ सकैत छी एगो अपना एहिठमका मानसिकता भऽ गेलैया जाहि बजहसँ व्यापार कऽ बढ़ावा नहि भेटलैया लेकिन अपना मैथिली मे एगो कहावत छै जे नहि करै कपार से करै व्यापार अगर ब्यापारमे हम अहाँ रुचि राखी तऽ सभसँ पहिला चीज सभसँ पहिल चीज जे अपना बिहारमे एगो जे प्रोब्लम छै ओ खतम भऽ जयतै ओ छै पलायन लोग स्वरोजगार करै कऽ अगर करैत छथिन तऽ अपन अपन मालिक होइत छथि नौकरी कतनु बड़ा आदमी कऽ लै ओ एगो नौकरे हय छै ई चीज बुझैमे एखन काफी समय हमरा अहाँकेँ जेना लागैए कि काफी समय बीत गेलैया लेकिन तबो आइ तक हम अहाँ एहि चीज कऽ नहि बुझलियै हँ आओर काफी जादे एगो बहुत बड़ा समस्या कऽ विषय छै किएकि जब तक व्यापार हम अहाँ नहि करनाइ सिखबै जब तक बेचनाइ नहि सिखबै कोनो चीज चाहे ओ जे भी चीज हय आइ अगर जी डी पी कऽ बात करियै बहुत एहन चीज कऽ बात करी तऽ कहल जाइत छै कि चाइना बहुत जादे आगे छै अऽ बिश्वास नहि करबै कि चाइनामे सभसँ बड़ा चीज जे एखन छै एखन तक उ छै व्यापार हम अहाँ आयात बेसी करैत छियै निर्यात कम करैत छियै निर्यात कम करै कऽ मतलब भेलै कि हम अहाँ व्यापार कम करैत छियै हम अहाँ बेचैत कम छियै आ जखन हम अहाँ बेचनाइ शुरू कऽ देबै जखन हम अहाँ नीक चीज व्यापार केनाइ शुरू कऽ देबै लेकिन किछुक राजनैतिक समस्या कऽ कारण किछेक राजनीतिक बिन्दु कऽ कारण चाहे ओ बीचमे आबि जाइ चाहे लोनक बात कऽ लिअ चाहे एगो सपोर्ट कऽ बात कऽ लिअ चाहे बहुत एहन चीज छै जे चीज कऽ वजहसँ एक आदमी अगर साहसो करै कि व्यापार स्टार्ट करब तऽ नहि कऽ पबैत छथि तऽ हमरा विचारसँ राज्य सरकार बिहारक गॉप भेलहँ तऽ बिहारक राज्य सरकार सभसँ पहिले एहि पर बढ़ावा दी लोग बहुत एहन आदमी छै जे प्रतिभा एहिमे जेकरा अन्दर बहुत जादे प्रतिभा छै लेकिन फाइनेन्शियल आर्थिक रूपसँ किछु कमी छनि अगर हुनका बढ़ावा दी आओर एगो सीधा व्यवस्था कऽ देल जाइ एगो सीधा व्यवस्था कऽ देल जाइ कि ओतऽ तक आदमी पहुँच सकैया एगो व्यापार करैमे हुनका कोनो दिक्कत नहि हुअ चाहे ओ जे भी जरूरत कऽ चीज छै हुनका हुनका पर्याप्त मात्रामे अगर भेट जाइ तऽ व्यापार बिहारमे बहुत बढ़िआँ भऽ सकैया ओ काफी बढ़िआँ रहतै एहिसँ बिहार बहुत आगे जा सकैया